हम अपने घर में जो है की साफ़ सफ़ाई पे बहुत सारा ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं वो फ़र्श पर कोई चीज़ गिर ना जाए या फ़र्श पर गिरे तो हाथ भी उनका गंदा हो जाए इस लिए हम साफ़ सफ़ाई करते हैं वातावरण भी हमारा स्वस्थ रहे घर के आस पास भी कूड़ा कर्कट नहीं रखते हैं साफ़ सफ़ाई रखते हैं नाली में कहीं पानी रक गंदा रुक नहीं पाए जिससे जो मच्छर होते हैं गंदगियाँ फैलती हैं प्रदूषण फैलते हैं परनी वग़ैरह जलाइए तो उससे प्रदूषण फैलता है ये सारी चीज़े हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं हम नहीं गंदगी करते है अपने घर के आस पास और स्वच्छ रखना चाहते हैं अपने आस पास की चीज़ों को